ओना एक हँ दोकान खोलने छियै अहाँ दोकान खोललियै अच्छा ठीक ठीक है चाबल कैसे है बासमती बासमती चाबल है हँ आओर चाबल मतलब जे है से हँ ठीक अय अथी बासमती होल जैसे मालभोग होल ई आर सब कैसे है

जी जी ठीक छै जी जी जी भंडारा करैके छै ने हमरा लिए के छै जी तऽ किछु अथी नहि नहि चाबल आ दाल इएह आर सब लिए के छै चाबल राहड़के दाल दै देबै

जी जी जी भंडारा छै भंडारामे जे छै मानि लिऔ संत सम्मेलन छियै करैत छी ओकरा लिए चाबलके हम हमरा मालभोग या बासमती जे बढ़िआँ बुझाएत ने दै देबै की रेटमे देबै बुझलिऐ हम चार बजे हम भेज रहलहुँ हँ चार बजे चार बजे ठीक छै तऽ हमरा जे छै से अढ़ाइ मन चाबल छै ने दै देबै मालभोग ठीक है कै बजे तक खुला रहतै हम चार बजे यहाँ से भेज देबै ठीक है हँ हँ भेज ठीक है ठीक है हम्मे आ रहलिए भेज रहलिाऐ आदमीके बुझलिऐ ओ ठीक है से मालभोगे देबै ठीक है मालभोग ठीक है ठीक है हमरा वही छै जे हम आ रहल छी ने भेज रहल छी आदमीके